میں نے پہلی بار تیرنا تقریباً دس سال کی عمر میں سیکھا تھا ہر سال گرمی کی چھٹیوں میں ہم اپنی نانی کے گھر جاتے تھے جہاں ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا شروع میں مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا تھا خاص کر جب پانی گہرا ہوتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا اس لیے میں پول کے پاس بھی نہیں جاتا تھا بس کنارے پر بیٹھا رہتا تھا لیکن میرے بارے میں لیکن میرے بڑے بھائی نے میری مدد کی انہوں نے پہلے خود پانی میں جا کے مجھے دکھایا کہ تیرنا کیسے ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے مجھے پانی میں اترنا سکھایا پہلا اسٹروک جو میں نے سیکھا تھا وہ فری اسٹائل تھا جسے کرال بھی کہتے ہیں اس میں ہاتھوں اور پیروں کو لگاتار ہلانا ہوتا ہے تھوڑا مشکل لگا مجھے پہلے لیکن جب بھائی ساتھ ہوتے تھے تو حوصلہ بڑھتا تھا بعد میں میں نے بیک اسٹروک اور بریسٹ اسٹروک بھی سیکھنے کی کوشش کی مجھے سب سے مشکل کام پانی میں سانس لینا لگا لیکن کچھ دن کی پریکٹس سے وہ بھی سیکھ گیا میرے بھائی نے کبھی غصہ نہیں کیا ہر وقت مجھے ہمت دلاتے رہے آج بھی جب میں تل آج بھی جب میں تیرتا ہوں تو ان کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں تیراکی نہ صرف ایک فن ایکٹیوٹی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہے